जब मैं जो है खाना बनाना मैं जब सीख रही थी मैं खाना बनाने का काम कर रई थी तो उस में मैंने बहउत ज़्यादा एक गग़लती कर दी जैसे मुझे नमक जिस मात्रा में डालना चाहिए था मैं उस मात्रा में नहीं डाल के बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक डाल देती थी मसालों का प्रयोग तो कभी कम कर देती थी कभी ज़्यादा डाल देती थी मतलब उचित स्थिति में मुझे उचित समानों का ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं उस मैं उस समय खाना बनाना सीखती थी तो इस लिए मेरे से ग़लती हो जाती थी मैं जो है खाना जैसे नहीं बना पाती थी और कोई भी ज़्यादा कम सामान डाल देती थी तो ऐसी स्थिति पर मेरे घरवालों ने या मेरे सैफ ने जब मैं होटल मनेजमें का क्योंकि होटल मनिजमेंट कोर्स में मैं सीखती थी तो उस समय सैफ ने मुझे अच्छे से समझाया और लगातार कोशिश करते करते जो मैं एक दिन अच्छा खाना जो है बनाने लगी तो ऐसी स्थिति में मैंने ख़द को बहुत ज़्यादा संभाला कि नहीं नहीं मैं मुझ मैं एक दिन कर लूँगी मुझे पता था कि मैं एक दिन एक दिन तो कर ही लूँगी मैं एक दिन अच्छी सेफ बन जाऊंगी और अच्छा अच्छा खाना बनाने लगूँगी तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर के मैंने जो है बहुत अच्छे चीज़ों से सीख लिया तो ऐसे सीख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने आप को धीरे धीरे संभाल के एक अच्छे सिफ में सेफ में हम को अपने आप को बदल दिया इस कार्य में मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरी फैमिली ने भी और सब से ज़्यादा तो मेरे अध्यापक शेफ और जो मेरे पढ़ा जो मुझे पढ़ाते थे उन्होंने मेरे हौंसले को बुलंद रखा जिसकी वजह से मैं जो है उस समय अपनी स्थिति को संभाल चुकी और एक अच्छे अपने एक मतलब अब अच्छे से जो है मैं काम कर सकती हूँ कोई भी चीज़ को